नैजिद' जानुवारि नैरोजा जिबा बा जुन नैरोजा जिद' नैजिब्रै डिसिम्बर नैरोजा जिस्नि

नभेम्बर नैरोजा जिदाइन गु जानुवारि नैरोजा नैजि जिद' फेब्रुवारि नैरोजा नैजिसे